हूअं त मां घणनि ई विषयनि ते लिखणु पसंदि कंदो आहियां ऐं लिखियो बि आहे पर घणाई विषय अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिं में लिखण ते असांखे थोरी परेशानी महसूसु थींदी आहे जीअं त सेक्स एजुकेशन सेक्स एजुकेशन ते असां लिखणु थोरो घटि वधि ई पसंदि कंदा आहियूं छाकाणि त इहो हिकिड़ो संवेदशील सब्जेक्ट आहे हिन विषय ते लिखणु असांखे लॻंदो आहे असां छा लिखी रहिया आहियूं पर अहिड़ी काई गाल्हि कोन्हे कि हिनते लिखियल मणो आहे असां हिन गाल्हि ते लिखी था सघूं हा पर अहिड़ी कई घणी ॻाल्हियूं आहिनि जे हिते लिखणु मना आहे जीअं त धार्मिक भेदभाव या भारत जे खिलाफ़ कुझु बि असां पंहिंजे देश जे खिलाफ़ असां कुझु बि न था लिखी सघूं